डांस हिक टाइप जो एक्सरसाइज ही आहे त जीअं योग कंदा आहिनि माण्हू या एरोबिक्स कंदा आहिनि जुंबा जाम अलॻि अलॻि फ़िज़ीकल एक्टीविटीज़ कंदा आहिनि त उअ ई डांस जेको आहे हिक टाइप जो योग चई सघूं था योग न त एक्सरसाइज आहे हिक टाइप जी कसरतु आहे डांस अलॻि अलॻि स्टेप्स कंदा आहियूं हथ पैरनि जी मूवमेंट्स थी थींदियूं आहिनि हथ हलंदा आहिनि पैर हलंदा आहिनि फ़ेशियल एक्सप्रेशन मतिलब अलॻि अलॻि मूंहुं ते ईंदा आहिनि त हूअ हिक टाइप जी कसरतु आहे त हू बॉडी खे फ़िट रखंदो आहे हिक फ़िटनेस ईंदी आहे बॉडी में ऐं जीअं असांजो त इंट्रेस्ट आहे शौंक़ु आहे डांस में त हिक चई सघूं था त दवा आहे केॾी महिल बि दुख आहे त पंहिंजो असांजो शौंक़ु आहे डांस जोर सां गानो वॼाए करे डांस कयो त भई मन ख़ुशि थी वियो

ऐं जेतिरो पंहिंजो शरीर कमु कंदो ओतिरो वधीक तंदुरुस्तु रहंदो त ईअं डांस में कंटीन्यू जेको शरीर हूंदो आहे मूवमेंट मतिलब कंदो पियो आ त पाण हूअं बि फ़िट रहंदा आहियूं त हिक टाइप जी कसरतु ई आहे ॾिठो वञे त जेको पंहिंजे शरीर खे तंदुरुस्तु रखे थो ऐं ज जीअं रिदम जे हिसाब सां जीअं हाय रिदम ते थोरो ऊंचो हूंदो त हूअंई वधीक पंहिंजा डांस करे सघंदो बॉडी थोरो हाय ते त ईंअ कसरतु थींदी रहंदी आहे बॉडी एक्सरसाइज़ थींदी रहंदी आहे त हूंअ बि पाण तंदुरुस्तु रहंदा आहियूं ऐं शौंक़ु आहे भई डांस करण जो त मस्त गानो हलाए करे नची वरितो मजो थोरी देरि लाइ जीअं बि त मन ख़ुशि थी वेंदो आहे